हमरा सबके स्वास्थ आओर देखभाल धार्मिक चीजमे बहुत किछु सीखाबै छै जेनाकि ब्रह्म मुहूर्तमे उठबै घूमबै फिरबै मन्दिरपर जाउ चारि बजे नियम छै जे उठू आओर उठिकऽ अपन घर द्वारि पूजा पाठकऽ जे बर्तन छनि ओ धोनाइ छै साफ सफाइकऽ कऽ आओर ब्रह्म मुहूर्तमे कनी घूमि फिर लिअ अपन काज करू पूरा मन्दिर सब जाउ अपन प्रणाम करू भगवतीके महादेवके जे भी देवी देवता छथि हुनका शरणमे जाउ हुनका प्रणाम पाती करू कनी दू चारि बेर घूमि फिर लिअ तऽ स्वास्थ ठीक रहबे करै छै अगर हम आलस करबै भरि दिन सुतले पड़ले रहबै तऽ ओयसँ तऽ हमर स्वास्थ ठीक नहि हेतै हम जते शरीरके चलेबै ओतेने स्वास्थ हमर सही रहतै आओर हमरा भक्ति भाबमे बहुत नीक लागैए हमरा दुनिआमे सबसँ प्रिय भक्ति भाव यऽ तहन समय जतबा बचैये ओतबा भक्ति भावपर ध्यान दै छियनि मैयाके भगवान महादेवके जे भी देवता छथि हुनका हम जे छनि से जतबा काल समय अइ ओतबा कालमे हम अपन पूजा कए लै छियनि लेकिन हुनका जाहि दिन हम पूजा नहि कयलहुँ ओइ दिन हमरा नीक नहि लागैए ओइ दिन हमरा लगैये सबसँ बड़का बीमारी पैसि गेल हन आओर लोक कहै छथिन जे ऐं बे सहै छै ओइके कारण मोन खराब भऽ जाइ छै लेटसँ नहाइ पूजा पाठ करै छै तैसँ भऽ जाइ छै ओसब किछु नहि छियै जतेक पूजा पाठ करै छै लोक ओतेक बढ़िआँ छै ओतेक धर्म कर्म करियौ तऽ ओतेक बढ़िआँ छै आदमीके अपन सोचके उपर पड़ै छै हमर सोच तऽ कहैये जतेक धर्मक काजमे टाइम देबै ओते स्वास्थ बढ़िआँ रहत ओते मन शान्ति रहत हमर आदत यऽ हम कोनो काज कयलहुँ तैयो हम भगवतीके एक बेर प्रार्थना कऽ लेलहुँ मनसँ किछु भी काज कयलहुँ तऽ हुनकापर अपन स्नेह देलहुँ आओर दू बेर हुनकर जे गीत नाद जे भी अपन अबैये झूठ फूठ सेवला से अपन गाबिकऽ हुनका अपन आशीर्वादी लेलहुँ आओर कहलहुँ हे मैया अहाँ सबके आशीर्वादी अपन दियौ पूरा संसारके मैया हमरे टा नहि